तैरने के बहुत से तरीके हैं जो कि तालाब हैं नहर हैं या अन्य भी जगह पर तैरना भी असंभव होता है संभव होता है जो कुछ यह तैरने की जो आत्मशक्तियाँ हैं जैसे कि हाथों से पैरों से दोनों एक साथ चलाते हैं तभी तैरना आता है जो कुछ है बड़े बड़े नहरों और तालाबों में छोटे छोटे थे पहले दस साल या पंद्रह साल तो उसमें खूब नहाते थे तालाब में और तैरते थे उसमें आत्मबोध शक्तियाँ जो कुछ हैं यह सब बहुत ही बढ़कर आत्मशक्ति आरामदायक ही था गर्मियों में मिलता था जो कुछ इस हिसाब से होता है कि कई लोग साथ में मिलकर नहाते थे तैरते थे और दूर दूर तक फ़ैल के नहाते थे तैरते थे और ज़्यादा न तालाब के अंदर बीच में नहीं जाते थे साइड में किनारे किनारे ही तैरते रहते थे और पहचान की तो बात यह है कि हम लोग छोटे छोटे जब थे तो दो चार लोग मिलकर कुछ न कुछ खेलते रहते थे कि तालाब के अंदर जैसे एक आकार गोले का ले लीजिए उसको तालाब में डालते थे और सभी लोग एक साथ मिलकर पानी के अंदर ढूंढ़ते थे खेलते थे उसमें कि जो भी पाएगा उसका नाम ऊपर जाएगा इस हिसाब से एक खेल यह खेला जाता था तालाब पानी के अंदर उसी उसी में कई सारे खेल भी आते हैं पानी के अंदर जो खेल चुके हैं हम लोग साथ ही में खेल भी खेलते थे और तैरते भी थे एक की बजाय एक एक की बजाय एक खेल चलता रहता था और एक की बजाय एक दूसरे के साथ में निर्भरता के अनुसार आत्मशक्तियाँ भी बढ़ती रहती थी जो कुछ है साथ में अदरवाइज अगर आज हमने यह खेल खेला है कल उसने यह खेल खेला है पानी के साथ में तैरना भी उसी के साथ में ही होता रहता था कि हाँ आप उधर से जाइए उधर से तैरकर ढूंढकर लाइए आप उधर से जाइए तैरकर ढूंढकर लाइए चीज़ वहाँ कर लीजिए यह चीज़ वहाँ देखकर पैर से ढूंढा जाता था पैर से ढूँढो हाथ से ढूँढो ऐसे तैरकर ही ढूँढा और यह सब पहचान की जाती थी जो चीज़ ओ डाली जाती थी ढूँढने के लिए उसी चीज़ को ढूंढ़कर लाया जाता था हम लोग जो है छोटे थे तब ढूंढ़कर ऐसे ही लाते थे बीच में सब कुछ ऐसे ही खेल खेलते रहते थे तालाब के अंदर नहर में तो नहीं हो सकता है यह क्योंकि जो नहर चलती रहती है उसमें तो बह जाएगी साथ में ढूंढ़े ही नहीं मिलेगी बस उसमें नहर के अंदर तो नहर में केवल तैरना ही हो सकता है तैरते ही रहते थे बस नहर में और जो भी नहा तैरते थे वह भी साथ में एक साथ में नहर खेल खेलते थे नहर में और तैरा भी करते थे और जैसे तालाब है तालाब में तो जगह ज़्यादा मिल जाती है नहाने के लिए और तैरने के लिए नहरों में नहाने के लिए जगह ज़्यादा नहीं मिलती है लम्बाई मिलती है केवल उसमें तैरते चले जाओ इधर से तैरते चले जाओ उधर से तैरते चले आओ और तालाब में ऐसा होता है कि चारों तरफ से पूरा गोल होता है उसमें सभी तरीके से घूम सकते हो सही सब सभी तरीके से तैर सकते हो उसमें यह तरीका होता है कि इसमें घूम गोल गोल भी घूम करके तैर तैर सकते हैं और नहर में घूम घूमकर तैर नहीं सकते इसमें जिस तरफ से पानी जा रहा होगा उस तरफ से तैर भी सकते हो और जिस तरफ से बहाव आ रहा होगा उस तरफ से नहीं तैर सब पाते और तालाब में सभी प्रकार से तैरना हो सकता है खेल भी वहाँ तालाब में अच्छी तरीके से खेल भी सकते थे और पहले बीच में छोटे छोटे थे तब खेलते भी थे और खेल भी खेलते थे और तैरते भी थे